हैलो मेरा नाम मेरा नांऽ आदित्य कुमार है ते में इत्थें रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते एह् जेह्का तुसें क्वाशन दित्ता मिगी एह्दे बिच्च में तुसें गी सनाना चाह्न्नां कि जेह्का मेरा ड्रीम ऐ जेह्का डांसिंग एह् मेरा मतलब कि बचपन दा इ'यै ड्रीम था क्योंकि में तेल्लू निक्के निक्के होंदे होई कि टी वी टी वी वी च जेह्के रियालटी शो आंदे ओह्दे च दिखदा हा कि अ'ऊं बंदे नच्चा दे टी वी बिच्च आवा दे एहें आवा दे एह् चीज़ां कन्नै इ'यै मेरा मोटिव रेहा कि में करने आह्ला कि में डांस करां कि एह्दे बिच्च अपना नांऽ एह्दे च अ'ऊं अपना नाम बनाई सकां ते कन्नै एह् कि एह्दे बिच्च गोल चा एह् ऐ कि बंदा इक फेमस होई सकदा कन्नै इक मतलब कि बंदा अग्गें दिक्खी सकदा कि कि एह् भाई एह् आह्ला बंदा बी डांस करने अग्गें अग्गें अग्गें किश करा दा ते में इ'यै चांह्दा कि जेह्का बी जेह्का मेरा जेह्का डांसिग ऐ एह् मेरा मतलब कि बचपन दा रेहा कि में इ'यै करां डांस करां डांस बिच्च मेरी मतलब बड़ा मतलब कि अच्छा लगदा मिगी डांस करने एह्दे च इक ते एह् होंदा कि अगर बंदा इ'यां थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां थोह्ड़ा इ'यां स्ट्रैस बिच्च बी होऐ फ्ही बी एह् बंदा मतलब कि ठीक होई सकदा एह्दे बिच्च मतलब कि इ'यां मतलब कि बंदे गी इ'यां पता नी चलदा ऐ कि ऐ केह् हे मतलब कि इस बेल्लै मिकी केह् प्रॉबल्म ऐ केह् नेईं किश नी किश नी फील होंदी ऐ कि डांस करियै कि उस टैम जिन्ना टैम तुस डांस करदे ते उ'न्ना टैम उ'न्ना टैम बिलकुल पता नी चलदा कि केह् ऐ केह् नी एह् ऐ गोल मेरा इ'यै कि अ'ऊं फेमस होई पां एह्दे बिच्च एहदे बिच्च अपना नाम बनाई सकां अ'ऊं अपने अपने अपने जेह्के डिस्ट्रिक दा नाम रोशन करी सकां अपने इंडिया दा नाम रोशन करी सकां ते गोल इ'यै इ'यै आचीव होई जा ते खरी गल्ल ऐ इयै चाह्नना अ'ऊं कि एह्दे बिच्च होई जा ते हून एह्दे बिच्च में पैह्ली बार जेह्का दिक्खेआ अपने जेह्के ते ओह् मेरे अपने पिता जी होर थे जिनें अ'ऊं दिखदा हा कि डांस करदे हे फ्ही थोह्ड़ा मिकी उंदे शा बी थोह्ड़ा इ'यां होएआ कि नेईं डांस अच्छी चीज़ ऐ करना चाहिदा जां जो बी ऐ ते फ्ही ओह्दे बाद अग्गें थोह्ड़ा स्कूल गे स्कूल बिच्च बी अग्गें लोक लोकें बिच्च बी थोह्ड़ा डांस शांस थोह्ड़े जेह्के ऐक्टविटिसी होन लग्गी पेइयां थोह्ड़ियां अग्गें पिच्छें जियां कल्चर श्ल्चर दे बारे च जैल्लु होंदा कि कोई बी फंक्शन होई गेआ ओह्दे बिच्च डांस बड़ा ज्यादा जरूरी हा फ्ही इ'यां करियै अस दस्सी सकदे कुसै गी कि अपनी गै फीलिंग बी एहदे बिच्च मतलब कि अस इ'यां दस्सी सकने बंदे गी कि केह् ऐ डांस केह् नेईं ते इस इस इस करदे कि मतलब कि इ'यै एह्दे च कन्नै मेरा इक सपना बी ऐ कि में डांस बिच्च जेह्का रियालटी शो आंदे टी वी बिच्च डांस प्लस होई गेआ डांस इंडिया डांस होई गेआ एह्दे बिच्च मतलब कि अ'ऊं चाह्ननां कि में अपने आप गी उत्थें उत्थें मतलब कि दिक्खां अपने आप गी अ'ऊं उत्थें में जाई सकां एह् मेरा गोल ऐ जेह्का मेन गोल ऐ कि में टी वी उप्पर आं ते मतलब अपने घरै आह्ले दा अपने अपनी जेह्की अपनी डिस्ट्रिक रियासी दा एह्दा एह्दा अ'ऊं नाम रोशन करां बस इ'यै करदे ऐ कि होई गेआ